हमरा इलाकामे मुख्य रोजगारके क्षेत्र अछि कृषि

लेकिन एहि क्षेत्रमे ओहू क्षेत्रमे अहाँके बड़ बड़ चुनौती छै नहरके उपलब्धता चूँकि हमरा क्षेत्रमे नहरके उपलब्धता तऽ छै लेकिन ओइमे पानि नहि आबि रहल छै सही यानि की नहरके ठीक ढङ्गसँ जे छै से ओकरा